ریاستِ تلنگانا کی سخاوت اگر دیکھا جائے تو حالانکہ کافی جو ہے حکومتیں گزری ہیں چاہے وہ قبلِ میسح سے بھی دیکھا گیا تو ستوانا اگر بعد مسیح کے بھی دیکھا گیا تو طاقت یہ ہیں کہ عموماََ زیادہ جو ہے ہم سخاوت نہ ہے جیسا کہ وہاں جس دور میں وہاں پہ جو رسومات تھے طریقات تھے وہ یہ ہے اِسی سِلسلے میں تلنگانا ریاست کا جو ڈانس بولا گیا ہے ہندوستان میں وہ ریاستی ناچ پیرینی ڈانس جو کہ کاکتیا سلطنت کا جو ہے ایک ڈانس ہُوا کرتا تھا ناچ جو عموماََ جب جنگ پہ جاتے تھے اُس دور کے فوج تو یہ ڈانس کر کے جو ہے جیسے کہ جذبے کے طور پہ جو ہے لوگوں کو لاتے تھے چاہے جیت کے تو اُسی سِلسلے میں ہم جو ہے ہماری ریاست کی پہلے کاکتیا جو ہے تھی تو اِسی لئے وہی ثقاوا رہا سوال جب ہم قطب شاہی دور میں دیکھیں گے وہاں کی سخوت سے جو ہے محرم کا جو ہے اک منانے کا جو ہے جو غم کا ہے مہینہ وہ جو ہے ہم عموماََ دس محرم کو وہ جو ہے بہت ہی جو ہے ایک اچھے انداز سے جو ہے ایک محرم کو جو ہے جو طور طریقے تھے وہ جو ہے کرتے تھے آج بھی جو ہے اُسی چیزوں کو لئے ہیں ہم اب آج کے ایک ماڈرن دور میں بھی جو ہے بہت ہی اچھے انتظامات کہ طریقے سے جو ہے ریاست کا یہ کافی جو ہے اہم رول رہتا اُس میں چاہے وہ انتظامات ہو یا پھر جو ہے کوئی پبلک کو جو ہے کنٹرول کرنے کے یا پھر وہ پورا موقف شروع سے تکمیل تک کا جو ہے ریاست کا اُس میں کافی تعاون رہتا ہے اور دوسرے بھی کافی جو ہے بہت سے ہیں بولنے کو